अपराध एक ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज को लग गयी है बेरोज़गारी की वजह से पढ़े लिखे लड़के हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है इसलिए नये नये तरीके के अपराध ढूँढ रहे हैं नये नये तरीके की घटनाएं हो रही हैं गरीबी तो उनके पास हैं जो अशिक्षित हैं लेकिन बेरोज़गारी उनके पास हैं जो पढ़े लिखे हैं अरे पढ़े लिखे लोग जो हैं ऐसे अपराध करने पर मजबूर हो गये हैं क्योंकि अगर उनको रोज़गार मिल जाए तो अपराध की तरफ जाएगा ही नहीं कोई आदमी अपराध एक अभिषाप बन गया है मोहल्ले में चारों तरफ पढ़े पढ़े लि पढ़े पढ़े लिखे लड़के हैं एम ए एल एल बी हैं लेकिन क्या बेचारों को नौकरी ही नहीं मिल पा रही है काफी समय बीत गया है कोई ओवर एज हो गया है अब उसमें परेशान हैं अब और कोई न कोई अपराध उनसे हो जाता है पुलिस उनको इतना परेशान करती है कि अब अपराध री अपराध करते करते वो अपराधी बन जाता है अपराध अब क्या कहतें हैं चरम सीमा पर पहुँच गया है अगर बेरोज़गार आदमी को मिले तो ये सबकुछ बंद हो जाएगा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आज की नई पीढ़ी से कि वो अपनी समस्याओं को घर में बैठकर निराकरण करें